साढ़े रियासी बिच जेह्कियां न मेन चीज़ां हून एह् जि'यां मक्क होई एह् मक्कां राहंदे न कनक राहंदे न ते ओह्दे बाद साढ़े इत्थै मतलब बड़ियां जादै सब्जियां राहियां जंदियां बाकी गल्ल कीती जा अगर गन्ने दी तां दालीं दी ते एह् इत्थै साढ़े बड़ियां घट्ट राही जंदियां क्योंकि इत्थै इस चीज़ै दी पैदावार नेईं होंदी जेह्की जादै होंदी ओह् न मक्कां सब्ज़ियां ते कनक एह् जेह्कियां न ते अपने अपने मतलब समें सिर राहियां जंदियां ते जि'यां हून मक्कां न ते मक्कें दी शुरूआत इंया होंदी की जि'यां गै एह् अप्रेल मई म्हीना चढ़ेआ ते मक्कें दा जेह्का बीह् होंदा अस राह्ना शुरू करी ओड़ने होने ते कन्नै कन्नै गै थोह्ड़ै चिरें दे बाद न्हाड़ा जेह्ड़ा एह् जेह्का मतलब जड़ी उगदी नुआढ़े बिच्चा ते अस ओह् कड्ढना शुरू करी ओड़ने होन्ने ते नुआढ़े बाद केह् होंदा कि जेल्लै बड्डी होंदी जंदी ते इक्क इक्क दौं दौं गोड्डी दिंदे जंदे ते जियां इं'दा समां पूरा होंदाअसें एह्दे परा मक्कां खन्नें बी ऐं सुआद लैन्ने आं बड़ा ते प्ही अस इनें गी कट्टियै जेह्का होंदा नुआढ़ा भोऽ बी बनान्ने आं ते जेह्के टांडे होंदे अस इ'नेंगी ते जेह्के टांडे होंदे ओह् अस गवै गी बी दिन्ने होन्ने आं ते दूआ जेह्ड़ा साढ़ी कनक कनक साढ़ी जेह्ड़ी गर्मियां बिच लगदी ते उं'दा बी मतलब बड़ा शैल तरीका होंदा लाने दा ते जि'यां एह् बनदा ते असेंगी एह्दा बड़ा फायदा होंदा इक ते इं'दे परा असेंगी आटा थ्होई जंदा ते दूआ असेंगी कनक थ्होंदी ते त्रीआ असेंगी केह् होंदा कि एह्दे परा भोऽ थ्होई जंदा ते एह्दे कन्नै जानवरें गी बेनीफिट होई जंदा